हैलो हां जी हां जी चक्कर पता केह् हुन्दा महाराज जागत जंदे बड़लै बड़लै स्कूलें गी उनें होंदी तौल हां ते फ्ही स्कूल तौले पजाने पौंदे टेमे दे अस थोह्ड़ी अस थोह्ड़ी गड्डी तेज चलांदे महाराज ध्यान महाराज ध्यान पूरा होंदा ध्यान पूरा होंदा महाराज केह् करचै फ्ही हर कोई हर कोई दिक्खना पौंदा महाराज आं रोड़े खड्डे पेदे महाराज खड्डे खड्डे खड्डे नेईं नेईं महाराज मालकें कन्नै नि करेओ गल्ल तां मेरी तनखाह् कट्टी ओड़नी उनें हां नेईं नेईं महाराज ध्यान पूरा ध्यान पूरा गड्डी अ'ऊं साम्बियै चलांदा ओह् कुसै ले होई जन्दी कुदै बिच्च बिच्च औंदे ते गड्डी कुसै बेल्लै गै होंदी तेज ते मैक्सिमम बड़ी आस्तै गड्डी चलांदा इयां ओह् केह् पता कुतै आं पता केह् करना महाराज तुस स्कीम सनांदा अ'ऊं इक जेल्लै सेही कीता गड्डी तेज होई दी ते सीट पकड़ी लेई फ्ही नि बचना ऐ कोई गल्ल नी महाराज गड्डी आस्तै चलागे इत्थुआं बाद कोई गल्ल नी कोई टेंशन नी